हेल' लक्समि मानि आंनो फरटिन जानुवारिआव मोनसे हाबा दंमोन नालाय बेनि थाखाय माखासे बिबारफोर नांगौ जादोंमोन आरो नोंनियाव मोनगोन नामा गोजाब्लानो जागोन दे औ गोजा गोजाफोर नांगोन गोजा ओमफ्राय बिबारफोरनि दामफोरा बेसे बेसे थाङो दा होमबालाय फरटिन फेब्रुवारिनि थाखाय रेडि खालामनानै दोनदोदां गोजाखौ एसे बुरजा प्राइसफोरखौ एसे खम खालामनो हाया नामा बिबार एसे खम एसे खम खालामदो लोगो हिसाबै नोंनावनो लायबाय थाखानाय जायो ना मानि फरटिनआव नांथारगौ जादों नालाय ओंखायनो लोगो हिसाबै एसे खम खालामदो

मानि आंनो बिबारखौ गोजा गोजासो नांगोन आरो ओमफ्राय औ गोजा एसे खमैनो हरदो आंथ' गासिबो हाबायाव नोंनावनो लायजोबो जाहैबाय नालाय लोगोजों लोगो एसे खम खालामदो लायबाय थानायबो जाखायो नालाय दे होमब्लालाय लोगो